ہم کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم دوڑتے تھے تو دوڑتے دوڑتے بغیچے چلے جاتے تھے اور کھیلتے تھے دوڑ کر کے فٹ بال کبھی کھیلا کرتے تھے تو بارشوں کے ٹائم میں اکثر ہم لوگ دوڑنے نکل جاتے تھے دوڑتے دوڑتے ایک دوسرے پہ گر جاتے تھے اور سب مل کے ہنسنے لگتے تھے پھر اٹھتے تھے اور پھر کھیلنے لگ دوڑتے دوڑنے لگتے تھے اور اس کے دوڑتے دوڑتے پھر کہیں جا کر پھر گر جاتے تھے اور ایک دوسرے پہ پھر گر جاتے تھے کہیں اور پھر ہنسنے لگتے تھے اور بچپن میں یہ ہمیشہ ہم لوگ کیا کرتے تھے اور بہت مزہ آیا کرتا تھا اور دوڑ دوڑنے میں بھی تھوڑا سا دوڑنا چاہیے انسانوں کو کیونکہ دوڑنے سے انسان کے صحت اچھا بھی رہتا ہے اور سے دوڑنے میں مزہ بھی آتا ہے کیونکہ بچپن میں دوڑ دھوپ کھیل میں ہم بچپن میں بچے کا کام ہی ہوتا ہے دوڑنا اور اس کے بعد ہم لوگ خوب دوڑا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے دوست وغیرہ اور سب مل کر کے دوڑا کرتے تھے دوڑتے دوڑ والا کھیل بھی کھیلا کرتے تھے اور دوڑتے دوڑتے کہیں گر جاتا تھا کوئی کسی کو چوٹ لے جاتا تھا کسی کا کچھ ہو جاتا تھا اور اس کے سب مل کر کے ہنسا کرتے تھے ہم دوست لوگ دوست دوڑتے دوڑتے کبھی ہم لوگ تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور پھر دوڑنا شروع کر دیتے تھے دوڑتے دوڑتے ہم لوگ کہیں پہ کسی گڈھے میں گر جاتے تھے اور کسی کو چوٹ لگ جاتا تھا کسی کوئی ہنسنے لگتا تھا اور دوڑتے دوڑتے کوئی پھسل جاتا تھا اور پھسلنے کے کارن اس کے چوٹ لگ جاتا تھا اور چوٹ لگنے کے کارن اسے پھر سے ان جگہ بیٹھ جاتا تھا اور دوڑنے دوڑ نہیں ہو پاتا تھا